हैलो हा ॿुधायो दादी हा पयूं आहिनि कहिड़ियूं खपनव दादी भाॼियूं ॿ किलो ट्माट सौ चालीह रुपया किलो अथव हा जाम महंगा थी विया आहिनि न हाणे छा करियूं ठीक ठीक आहे हले ॿियो ॿुधायो ॿियो छा खपेव

भिंडियूं पंजाहु रुपया किलो हा

हा बीह आहिनि पर इहे ॾाढा सुठा कान अथव सनिड़ा अथव बीह हा अच्छा ठीक आहे ॿियो ॿुधायो ॿियो छा खपेव गोबी हा पता गोबी अथव मस्त सलाद जे हिसाब सां ॾाढी सुठी अथव हा हा अच्छा करेहा करेला बि मस्त अथव मसाले वारा ठाहिबा न तीअं ओतिरा नंढा नंढा करेला अथव

अच्छा ऐं गजरूं न खपनव छा चाइनिज़ ठाईंदा त गजरूं न खपनव छा हा हा हा हा उहो उहो अच्छा ठीक आहे हा हा ॿियो वांङण बि पिया अथव जाम मस्त आहिया अथई छा छा था चओ हा बीट बि आहिनि हा ठीक आहे बीट बि लिखियामांव वाङण खपनव हा अऊं वांङण वांङण खपनव अच्छा वांङण न खाईंदा आहियो साई भाॼी ठीक आ हुन में चूको विझांव अच्छा ठीक आहे हा ठीक आहे विधोमांव टे सौ ठीक आहे हले मां पहुंचायांव थी पर कलाकु ॾेढु लॻंदव ॿ कलाकनि खां पोइ पहुंचायांव छा आहे छोकिरो वियो आहे ॿिए हंधि ॾियण भाॼियूं त इन करे हू कलाक में ईंदो कलाकु सवा लॻंदो त कलाक सवा में मोकिलियांव थी पई हा हा हा हा हा छोकिरे के ॾेई छॾियोसि कैश अठ सौ रुपया थियव दादी अठ सौ रुपया पैसा थियव अठ सौ रुपया हा ठीक आहे ठीक आहे दादी हा हा